آپ کو کون سے تہوار پسند ہیں اور آپ اِسے کس طریقے سے مناتی ہیں مجھے عید یہ تہوار پسند ہے میں عید کی چاند رات کے دِن عید کے لئے نئے کپڑے خریدنے جاتی ہوں اپنے ابو کے ساتھ مجھے عید چاند رات کے دِن لگا ہُوا بازار اور وہاں پہ بکتے ہوئے رنگ برنگے کپڑے رنگ برنگی چوڑیاں یہ دیکھنا بہت پسند ہے چاند رات کو اپنے نئے کپڑے خرید کر میں صبح عید کو جلدی اُٹھتی ہوں اپنی امی کے ساتھ شیرقورما بنانے میں مدد کرتی ہوں مجھے عید ہم سبھی کزنز ایک ساتھ عید پہ مِل کے سبھی میرے بھائی سا اور میرا بھائی اور میرے سبھی کزنز ایک ساتھ صبح اٹھ کر نہا دھو کر جلدی جلدی عید گاہ پہنچتے ہیں سب عید گاہ سے نماز سے آنے کے بعد ہم ہم سب ہمارے میرے بڑے ابّا میری بڑی ممّی میری پھپھو میرے پھوپھا اور باقی میرے سبھی رشتے دار ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں دوپہر میں یا باسی عید کی باسی کے دِن کہیں گھومنے جانے کا پلان کرتے ہیں اور پھر ہم ہم سبھی ایک ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم ہماری پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے کوئی پرانے البم دیکھنا پرانی باتیں دہرانا پرانی یادوں کو تازہ کرنا میرے دادا کے انتقال کے بعد ہمارے دادا سے جڑی ہوئی یادوں کی یادوں کو ہم تازہ کرتے ہیں ہم ہم صبح کھانا کھانے سے پہلے ہم سبھی لوگ شکرانے کی عید کی شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں شام میں میرے دوست میری میرے دوست میرے گھر پر شِیر قورما پینے آتے ہیں جیسے میں دیوالی کے دِن اُن کے گھر پر جاتی ہوں وہ میرے گھر پہ آنا پسند کرتے ہیں اِس کے یہ میرے دوست کیونکہ میرے گھر پر آتے ہیں یہ میری خوشیوں میں اور اضافہ کرتے ہیں